हेल' गोदान बोसोरनि आंनि गासै गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो गासै रायजो राजानिसिम आङो जासिहरबाय आरो बे गोदान बोसोराव गासै जोंनि साननाय बे जोंनि हालामनि खामानि दामानि मावनायफ्रा जाफुंगोन होननानै आङो अरायबो आसा खालामो आङो न'आव थानानै आङो गासै खामानिखौ मावनो मोजां मोनो आरो आलु गायनाय मैगं जावफ्लेनानै फोनाय आरो आं गासै बिफां गायनाय गय गायनाय जाग्रा बेसादनि नारें गायनाय बैग्रि इफोरबायदि गायनायनि सोमोन्दै आङो मावनो मोजां मोनो आरो आङो गामिफोराव इदिनो गिदिंब्ला एबा रायजोनि गासै महिलानि खामानि मावनाय दांनायनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो रायज्लायनो आङो मोजां मोनो आरो महिलानि मोजां गाज्रि खामानिखौ मावनाय दांनायाव जोङो सामलायलायनाय जमा जानानै रायज्लायनाय बोरै मावब्ला बोरै जागोन जोंनि हा गामि महिला ओनसोलाव मा मावब्ला मा मोजां जागोन माब्रै सामलायलांनांगौ जों बेखौ रायज्लायनो मोजां मोनो आरो जों हाथाय बाजाराव थांब्लाबो जोङो बेंकआव ग्रुपनि थाखाय खामानि मावहैनो थाङो आरो जों ग्रुपनि मोजांनि थाखाय मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ रायज्लायनानै जोङो ज' जानानै बेंकआव थांंनाय फैलाय खामानि मावो आरो जों आलासि जाहैनो गोनां माने जों गारिजोंं थांनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि आखाइआवथ' इदिनो साइखेल गंसे दं साइखेल गंसेजोंनो जों इदिनो बेंकआव थांलाय फैलाय ओ आलासिआथ' गोजानावनो गोजानाव गारिजों थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरो आरो इदिनो दा जोंंनि लामाया गोबां ओ दैखर बायदि जानानै दङ गामिया थारमाने दालाङा बायबाय दालां बायनानै दा बे दालांखौनो जोङो ओ फाहामफिननो हायि एबा मोजां पाक्कानि खालामनो हायि जानानै दं जोंनि बेखौनो गामि दरथाम दरब्रैजों जमा जानानै जोङो बे दालांखौ औवा बायनाय खांनाय इदिनो रायजोनि गोरा गाहाइ सेकेटारि प्रेसिडेन्ट इदिनो जमा जानानै रायज्लायनानै जोङो बे दालां कमिटिया ज' जानानै इखोनो जों मावनाय जायो आरो आरो जोंनि गामिनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनाय फैनाय हान्था मेलायाव गोबां दिगदार जानानै दङ आरो दैज्लां बोथोरब्लाथ' दैया देरो दैज्लां बोथोरब्ला दैया देरनाय आरो नाव दालाङा दै गिदिर देरबोब्लाथाय दालाङा बायलाङो आरो नाव लाबोब्लाबो थालिरनि नाव बानायो गामिनि सेंग्रा गथ'फोरा बेजोंनो रायजो राजानि गासै गथ' गथाय जों खस्थ' खालामनानै बारहोनांगौ गोनां जायो ओंखायनो जोंनि नैबे बिटिआर हालामनि सारमोना बे जोंनि दालांखो इसे थाबैनो मावफुंनानै होनायनि राहा लायोब्ला जोङो इसे मोजां मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो दा बेखिनि गोबां खस्थ'खौ जोङो उथ्रिनानै दङ नैबे जोंनि राबां प्राइमारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय फुंबिलि सखआव बे लामानि थाखाय खस्थ' मोननाय दं आरो दा आरो जोंनि खामानि मोजां मोननायानो इनो जाहैबाय जोंनि गासै खस्थ' भुगिनांनाय खस्थ' जानाय आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव हाबनायाव गोबां खस्थ' मोननाय बिनि थाखाय जों हाजासे खस्थ' मोननानै दङ आरो दिनै जि इसे गायनाय फुनाय माइ दै गानयनायावबो नांगौ बायदि अखा गैयाब्ला जों हाखरनि दैफोरखौनो जों सारनानै माइ दै गायनो गोनां जायो आरो आरो इदिनो बिफां लाइफां गोरान खिथि मावनायावबोथ' जों बेसर दा दुन्दिया बेफोरबायदियै मावब्लाबो दा खरान होब्लाथाय जोङो बारा मोजां जाया आरो जानाया ओमफ्राय इखिनिखौनो गामिनि जानानै बेखिनिखौनो मावनानै थानो थाखाय मोजां मोनो आरो जों जेब्लायबो बेखिनि आबादखौ मावनानै बिफां लाइफांखौ गायनानै गथ' गथायखौ सामलायलांनाय एबा गथ' गथायखौ नायलांनाय एबा फेदेरलांनायाव जोङो फोरोंनायाव जोङो सेस्था खालामबाय दं आरो बेबायदिनो फिसाफोरखौ जोङो जेब्लायबो जोंनि नोजोराव मोजां खालामलांनो थाखाय अरायबो नाजालांबाय थागोन आरो गुबुननि फिसाब्लाबो जोंनि फिसाब्लाबो जों गावनिनो होननानै जों गथ' गथायखौ मोजां लामायाव थांनायनि जों अरायबो आसा खालामो आरो जोंनि गासै खस्थ' गेजेरजों मावनानै मोननाय मैगं थाइगं बेफोरखौनो जोङो फाननानै गथ' गथायखौ फिसिनो गोनां जायो आरो दा आं नैबे गोदान बोसोरनि टु थावजेन्ड टुइन्टि फराव आंनि गासै साननाय बुंनो गोनां आरो गोरबोनि गासै हामब्लायनायखौ रायजो राजानि गासैनिसिमबो आंनि बे अननाय सिबिनायखौ बाउहरनानै आंनि बुंनाय एबा सोरबाफोर गोरोन्थि मोन्दोंब्ला इखो निमाहा होनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय